جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے گاؤں میں ہم لوگوں کے گاؤں میں جانور پالا جاتا ہے جیسے کہ گائے ہو گیا بکری ہو گیا بہت سارا جانور ہوتا ہے ایک بار میری پڑوسن کے گھر پہ گائے بچہ دیا تھا اور وہ بھی رات میں ہی دیا تھا اور ٹھنڈی کا موسم تھا اس کو اتنا اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا وہ مطلب اس کا انتظام نہیں کی اور اس کے بعد وہ اس کو کمبل اوڑھانا چاہیے تھا سب کچھ کرنا چاہیے تھا آگ جلانا چاہیے تھا بٹ وہ نہیں کیا وہ جا کر سو گئی اور اس کے بعد صبح ہوتے ہی ہوتے اس کا گائے اور بچہ دونوں ہی ٹھنڈ سے مر گیا تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ٹھنڈی کا موسم ہو تو کوئی آگ جلا دو یا پھر کمبل امبل ہو تو کوئی چادر ہو تو اس پر ڈھک دو تو یہ سیفٹی کے لیے یہ سب بہت ضروری ہے اور اور اس کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں تو اس لیے اکثر ہمارے گاؤں میں یہ سب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بہت جانکاری ہوتی کچھ لوگوں کو نہیں بھی ہوتی ہے تو اس لیے ہر کسی کو جانکاری ہونا ضروری ہے کہ ٹھنڈی کے موسم میں کیسے کرنا چاہیے اور گرمی کے موسم میں کیسے رکھنا چاہیے اس کو ہم چارہ دیتے ہیں گھاس دیتے ہیں بھوسا دیتے ہیں یہ وہ بہت وغیرہ وغیرہ بہت کچھ دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کو کہاں رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے تو اس کو ایک اچھے گھر میں رکھنا اس کے لیے مطلب چارہ اورا سب کچھ وہیں رہنا ضروری ہے

اکثر ہمارے گھر گاؤں میں بکری اکری بھی بہت ہوتے ہیں اس کے بھی بچے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی جیسے ہو گیا چھیٹا مطلب چھیٹا میں اس کو ڈھک کر رکھنا اس کے لیے پہلے سے گھاس اوس رکھنا اور ویسے تو وہ کمزور بہت ہوتا ہے بچہ تو اس لیے اس کا مطلب بہت سارا انتظام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے اکثر لوگ انتظام بہت اچھے سے کرتے ہیں کوئی کوئی نہیں کر پاتا ہے کیوں کہ اس کو زیادہ جانکاری نہیں ہو پاتی ہے ہم لوگ ان کا بہت خیال رکھتے ہیں اور کتنا لوگ نہیں بھی کر پاتا ہے اس لیے یہ سب جاننا بہت ضروری ہے کہ جانور کو کیسے رکھنا ہے اور ایک گاؤں میں پہلے ہم رہتے تھے تو اس گاؤں میں نا ایک عورت کو بکری کی مطلب بچہ ہوا تھا تو اس میں بھی بہت ساری پریشانی آ گئی تھی کہ اس کو کیسے رکھنا ہے کیا کرنا ہے اس کو پتہ نہیں تھا اس کو سب کچھ تھا پر اس کو اتنا پتہ نہیں تھا اس کو رکھنا کیسے ہے کیا کیا کرنا ہے تو پھر اس دن ہماری ممی گئی اور اس کو بتائی اس کیسے کیسے کرنا کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے جیسے کہ ہم لوگ اس کو چارہ دیتے ہیں یا پھر گیہوں ہو گیا آٹا ہو گیا یا پھر کچھ مکئی ہو گیا یہی سب وغیرہ وغیرہ چارہ دیتے ہیں یا پھر گھاس ہو گیا یہی سب بکری کے لیے ہوتا ہے اور اور اس کے بچوں کو کیسے خیال رکھا جاتا ہے وہ بھی بتائی میری ممی اس کے بعد اس کی اس کی بچے کو مطلب بیماری اوری بھی ہو گیا تھا تو میری ممی بولی کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس مت لے جائیے ہم اپنی طرف سے اس کو کچھ بتاتے ہیں کوشش کرتے ہیں